हमरासभके पढ़ाइ लिखाइ जखन शुरुआत केलहुँ सात आठ सालके उमेरसँ तऽ पढ़लाके बाद दलानपर पण्डीजी रहैत छलथि हुनकर महादेव तहादेव बनबय पड़ैत छलए कटोरीसभ माँजि कऽ साफ दिया अगरबत्तीसभ जलाए कऽ हुनका दैत छलहुँ फेर इस्कुल जाइत छलहुँ हेँ आठ बजे हमसभ एक डेढ़ बजे आबि जाइत छलहुँ हेँ घर ओकरबाद कढ़ाइ बिनाइके सेहो शौख किछु शौखो किछु गार्जियन हमर मम्मीसभ कहैत छलखिन हेँ माँसभ जे ईसभ लड़कीके सिखनाइ बहुत जरूरी छै तऽ हमसभ भगवानसभके फोटो बनबैत छलहुँ हेँ जे फोटोके एक सादा कागजपर कार्बन राखि कऽ कोनो फोटोके चित्र बना लैत छलहुँ हेँ तकरबाद फ्रेमपर बैसा कऽ सुइआ धागासँ जेना जे भगवानसभ जे रहैत छलखिन हेँ काली जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी या तऽ कोनो फूलेके गमला तमलासभ सेसभ जे बनबैत छलहुँ हेँ तऽ ओ जाहि रङ्गक रहैत छलैए डेम्सी नाम डेम्सी ओहिसभके धागाके नामसब रहैत छलैए कलरसभ रहैत छलैए ओही रङ्गक कलरसँ हमसभ फोटो बनबैत छलहुँ ओकरबाद ओ सिखला भऽ गेल तकरबाद तकिया सभपर कऽ अथी डिजाइनसभ निकालि कऽ रुमालके डिजाइन निकालि कऽ ओ बनेलहुँ फेर दूसुत्तीपर कढ़ाइसभ केनाइ चालू केलहुँ ओ सभ होइत फेर तकरबाद जनेउ हमरासभके सेहो ब्राम्हणक बेटीके कहय जनेउ एनाइ बहुत जरूरी अइ तऽ हमसभ चरखो कटनाइ सिखलहुँ चरखा कटलहुँ से सूतसभके डकेलहुँ जनेउ तैयार करी ईसभ टोकरी काटी ईसभ हमरासभके इस्कुलोमे कराबए करी फेर गाना ताना सभ इस्कुलोमे सिखाबए ईसभ हमरासभके करी बुझू जे चौदह सालके उमरके अन्दर ईसभ सभटा सिखय पड़ल ओकरबाद खाना पीना सेहो सिखलहुँ पढ़ाइ लिखाइके बाद हमरासभके कम उम्रमे शादी बियाह भऽ गेल तऽ ईसभ तऽ ओहीसभ टाइममे हमरासभके इहोसभ ओतबए उमरमे ईसभटा सिखए पड़ल आ सिखलहुँ खेल कूद एहन कोन खेलसब रहै ताश नहि आबए शतरञ्ज नहि आबए कबड्डी नहि आबए सुर्रा पहिलुका हमरासभके जमानामे खेल रहैत छलैए से केलहुँ बैडमिण्टन खेली कैरबर कैरम बोर्ड खेली ओहीसभ पीरियडमे इहोसभ खेलने छी बादमे कौड़ी खेललहुँ शतरञ्जसभ खेलय लगलहुँ बादमे ईसभ अइ शतरञ्ज अथीसभ खेललहुँ हेँ से ओसभ पहिलेके खेलसभ छलैए ताश खेललहुँ ट्वेन्टी अर खेललहुँ अथीवला खेलैत छलियै दू तीन रङ्गक पसरौवैल कहल जाइत छलैए से खेलैत छलियै सभटा हमहूँसभ सभटा ओहिसभ टाइममे सिखने छी